जय झूलेलाल जय झूलेलाल दीदी

जी दीदी मां पूरण पुराणा स्टोर तां थो ॻाल्हायां हुक़ुम दीदी कहिड़ा चांवर खपंदा ॿुधायो दीदी मूं वटि दीदी मूं वटि इंडिया गेट चांवर बि अथव बासमती बि अथव इलाला सेला बि अथव कणकी अथव बिरयानी चांवर अथव जेके खपंदा तव्हां ॿुधायो कहिड़ा खपंदव तव्हां खे चांवर दीदी सेलनि चांवर जो त सठि रुपिया किलो अथव बासमती चांवर हिकु सौ वीह रुपिया किलो अथव सेला चांवर खपंदव त सेला चांवर बि अथव नवे रुपए किलो अथव कणकी खपंदव त कणकी बि अथव हाणे तव्हां खे कहिड़ा खपंदव हू ॿुधायो तव्हां जी मिली वेंदव बासमती चांवर घणा खपंदव दीदी खा घणा खपंदव तव्हां खे ॾह किलो मिली वेंदव दीदी हूअ त हिकु सौ वीह रुपिया विकिणंदा आहियूं बाक़ी तव्हां जीअं ॾह किलो खपंदो तव्हां खे त ॾह किले जे हिसाब सां तव्हां खे हिकु सौ ॾह रुपए लॻाए छॾंदासीं जी दीदी हा भले अचो हा जी दीदी बिल्कुलु हा जेका चांवर तव्हां चईंदव जेके चांवर तव्हां चवंदव तव्हां खे ॾेखारे वठंदासी तव्हां भले अचो दीदी दा दावत चांवर थोरो सो महांगा अथव हिन खां बासमतीअ खां उहो तव्हां खे हिकु सौ वीह हिकु सौ टीह रुपए किलो लॻंदव तव्हां खे दीदी थोरो वैरायटी जो ऐं क्वालिटी जो थोरो फ़र्क़ु अथव बसि बाक़ी त सॼनि चांवर बि थोरा सां नंढा हूंदा आहिनि थोरा वॾा हूंदा आहिनि चांवर इंडिया गेट बि मिली वेंदव तव्हां खे

तव्हां घणे वजे ईंदव टी वजे अचो भले मां ॿारनि बचनि खे वठणु वेंदो आहियां उहा त ॿारनि बचनि खे वठी अचण खां पोइ भले तव्हां मूं वटि दुकान ते अचो भले तव्हां ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल